हम अपन गाछीमे बहुत तरहके असामान्य पौधा उगाबैत छी हमर एकटा भाय छथि से मतलब हुनका एही गाछिए सभमे बहुत शोक छन्हि ओ अपन जे छै करियर एहीमे बनबऽ चाहैत छथि आओर हम एकटा छलै ड्रैगन फ्रूट ओहिसँ बहुत नीक लागल ओ देखैमे ताहि दुआरे हम कोशिश कयने रहौँ ओ उगबैके लेकिन एतुका जमीन ओहि हिसाबसँ फर्टाइल नहि छै जे ओ उगा सकय लेकिन तैयो बहुत तरहक चीज हम उगेलहुँ ऑनलाइन हम एमेजोनसभ परसँ मङ्गाके आओर हमरा ई ड्रैगन फ्रूट जे छै से तैयो एखन तक गाछ लागल छै लेकिन ओहिमे एखन तक फड़लै नहि आओर हम एकटा छै सजमनिके गाछ लगेलहुँ सजमनिके लत्ती होइए लेकिन सजमनिके गाछ एकठाम सुनने रहियै से लगेने रहौँ गाछ तऽ बड़की टा के भऽ गेल लेकिन ओहिमे फड़ल नहि से कनि दिक्कत भेल लेकिन तैयो गाछ छै तऽ गाछ रहय देलियै ओहिसँ बहुत तरहक प्रभाव पड़ैत छै ताहि दुआरे गाछ तऽ रहऽ देलियै लेकिन सजमनिके गाछ हमरा सक्सेस नहि भेल ड्रैगन फ्रूटके एखन तक तऽ सही छै ओ बहुत पैघ भऽ गेलै लेकिन ओहियोमे फड़नाइ नहि चालू भऽ गेलै लेकिन धीरे धीरे भऽ सकैए भऽ जाइ ओहिमे हम बहुत तरहके उपचार केलियै ऑनलाइन देखि देखिके जे एना एना केना केना करियै ताहि दुआरे भऽ सकैए ई भऽ सकैए